बैग भी है आपके पास अच्छा तो बैग कितने का है तो पेंसिल बताइए कितने का बोल रही थी देने के लिए अच्छा और किताब कितने का बोली थीं तो एक दर्जन पतला वाला दीजिए एक दर्जन मोटा वाला दे दीजिए अच्छा और वो किताब किताब नी

शाम को बैग भी चाहिए किताब भी चाहिए कौपी भी चाहिए पेंसिल चाहिए रबड़ चाहिए आप सब का रेट हम को बताते चलिए और पूरे के पैसे जो उसको बताइए हम को फिर

एक एक बंडल दे दीजिए रोज़ रोज़ कौन जाएगा लेने के लिए आई थिंक इकट्ठा रहेगा तो बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा ना ठीक है तो ये तब पूरा समान हम को कर दीजिए और फिर उसके बाद बताइए तो हम आपको पैसे वे दें हाँ तो बैग भी दिए बैग भी बैग भी दे दीजिए पेंसिल दे दीजिए छोटा बच्चा भी है बड़ा भी है तो छोटा का भी रेट बताइए बड़े का भी रेट बताइए हाँ तो दे दीजिए एक एक तो कम नहीं करेंगी

एक छोटे का दे दीजिए एक बड़े का दे दीजिए हाँ दोनों दे दीजिए हाँ तो कुछ कम कर दीजिए चार सौ का लगा दीजिए नहीं अरे तो पाँच सौ की चीज़ है चार सौ में सौ ही रुपये में कम हो रहा है